टिचेरीची कमरताय गोंयांत आसा ती वाडोवपात बी एड कोर्सीस गोंयांत मोठ्या प्रमाणान सुरू केल्यात हातूंतल्यान शिकता त्या भुरग्यांक सरकारान ज्या शाळांनी कमी टिचेरी आसात थूंय तांकां काम दिवून त्या शाळांची उदरगत करपाक जाय ज्या कारणान गांवांत पसून बरें शिक्षण पावतलें आनीक गांवच्या भुरग्यांची भविश्य सुदारतलें